बे दानिया फिसौ फिसौ थायोब्ला अनेख गेलेनायाव जों गोदो मा मा गेलेयोमोन जों गिलाबो गेलेयोमोन बाथाबो गेलेयोमोन आरो बाथा गेलेनानै गेलेखाङोब्ला होमब्लाना जों ग्रोब फैफिनसैलाय आरो गिला गेलेनो बे गिला गेलेनायाव सोर देरहायो सोर मायो दानिफोर दा मबाइलफ्रावबोथ' जुगा मबाइलनि जुग जाबाय जों गोदो गेलेनायबादि गेलेला दाना मबाइलावनो नायै नायै गेलेबाय खुदियाफ्रा फिसौफ्रा ओंखायनो दानि दा मुगायावथ' नुआनोसै गेलेनाय आरिनाय जों बेराद गोदो गेलेयोमोन ना जों खमब्लायोबोमोन बोलो सक्ति बेखौबो जोङो बोलो जुजिलायोमोन जोङो बोलो गोरा खालामलायोमोन बहुद नाना रखम जों बिदिजों गेलेनानै फैदों दानि मुगायाथ' गैला खालि मबाइलसारा मबाइलावनो खालि मबाइलावबो नायो दानि गथ' गथाइफ्रा बेलेगफोरखौ गेलेनो रोंलिया दा गेलेयो स्कुलफ्राव एसे एनै फैनानै

ओरै माबायो बल गेलेफैयो खुदियाफ्रा फिसौफ्रा दानि मुगाथ' बेनोसै रावबो खेला दुला रोंलिया बावलां जोब्बायानोसै गासिबो बेनोसै